हाँ वजन कम करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे जैसे अदरक और नींबू का पानी पीना जीरा पानी दालचीनी का पानी पुदीना और नींबू का पानी सब्जी पानी या बिना चिड़चिड़ का पानी दालचीनी और काली मिर्च की चाय जिससे हमारा वजन कम होता है मेथी दाने का पानी और सौंफ का पानी इन सभी घरेलू नुक्सों से हमारा वजन कम होता है